اگر مجھے کسی ملک کا سفر کرنے کا موقع ملے گا تو وہ سعودی عربیہ ہوگا وہ اس لیے ہوگا کیونکہ وہاں کی ہسٹری مجھے جاننے کو ملے گی وہاں پہ کعبہ مدینہ دیکھنے کو ملے گا میرا دیدار ہو جائے گا وہاں پہ کعبہ مدینہ سے اور وہاں کے لوگوں سے ملنے کا موقعہ ملے گا بہت کچھ جانکاری مجھے حاصل ہوگی